हमर इहाँ तऽ अब जते भी भारतीय पद्धति रहै सब समाप्त भए रहलो छै नाच गान जे हुए रहै विषहरी पूजा आब नाचो गान नहि होबै छै अब तऽ आदमी तऽ घबड़ा गेलो छै कि अब पुरना पद्धति हमरा सभके रहलो नहि अच्छा एकरा संरक्षित करै वास्ते भी आवश्यकता आवश्यकता लेकिन उ आवश्यकताके भी लोग मानी नहि रहलो छै लोग पश्चमी सभ्यताके आब पकड़ी रहलो छै ने बच्चा सुनै छै ने लड़की सुनै छै ने लड़का सुनै छै कोनो ने सुनै लए चाहै छै उ हमर सबके जे पुरना पद्धति रहै उ नाच गान सब समाप्त भए रहलो छै आब कते हमरा सब की करबै अब कोइ नहि सुनै छै सब अपन मनके राजा भए गेलै कुछ नहि समझै छै कि हमरा से भारत ई मिथिलाञ्चल भाषा आओर की कहै छै यहाँके रऽ पूर्णियाके भाषा रहै भागलपूरके जे भाषा रहै उ भाषा आब विलुप्त भए रहलो छै एकरा बचावै वास्ते कोइ सा